आं जेब्ला सासे मानसिजों लोगो जानानै खामानि मावफादोंमोन बे मानसिजों खामानि मावनायाव आंखौ एसे गोब्राब खामानि मावहोनानै गाज्रि आव खोख्लैनो सानदोंमोन नाथाय आं बे मानसिजों लोगो जायै जायै सिंनि खोथाखौ मिथिहोया लासिनो बिजों मोजां आव मावफागासिनो थादोंमोन बे मावफायै मावफायैनो आं बेनि थासारिखौ मोजां लामायाव लाबोनो हानानै हादोंमोन आरो मावयै मावयै मावनानै बिबो फैगौ समाव आंखौ मोजां आव मोजां लोगोरि जानो हासथायनायसै बे बादिनो बे गाज्रि गोसोनि मानसिखौ आं बेजों लोगो जानानै मोजां गोसोयै बुजायनानै आं बे मानसिनि थासारिखौ मोजांआव लाबोनो हानाय जानानै आं गोसोखौ गोजाननाय मोनदों बेनि थाखाय आं बेनि थासारिखौ सोलायनानै होनो हादोंमोन